जेको मुंहिंजो मनपसंदि किताबु आहे हुन जो नालो टू स्टेट्स आहे हिन जी हिकु पिचर बि आई हुई थोरो टाइम अवल उहा पिचर बि सभु चंङी ई मनोरंजन सां ॾिसी रहियां आहिनि इहो हिकु ट्रू बेस्ड इवेंट आहे इन में जेको लेखक आहे उहा चेतन भगत आहे त हीअ सॼी हुननि जे बारे में हुननि लिखियो आहे सॼी हुननि जी कथा पंहिंजी ई सॼी लाइ हुननि जी जेकी ज़िंदगी आहिनि हुननि जे बारे में हुन लिखियो अथऊं चेतन भगत ऐं हुननि जी जेकी हाणे ज़ाल अथनि उन्हनि जे बारे में इहा सॼी ॻाल्हि आहे टू स्टेट्स हिकिड़ो अहिड़ो किताबु आहे जंहिंमे पंजाबी ऐं तमिलनाडु उहे ॿई हिन का हिन् कास्ट खे बिलॉंग कंदा आहिनि त उन जे बारे में हुननि लिखयो आ उन जे बारे में हीअ सॼी किताबु आ हो आई आई एम में मिलिया हुआ हिक ॿिए खे अहमदाबाद में चेतन भगत ऐं अनुषा हुते हुननि खे प्यार थी रहियो हुओ प्यारु एतिरो थी वियो हुओ की उन्हनि खे शादी बि करणी हुई असांजो भारत हिकु अहिड़ो देश आहे जंहिंमे अलॻि अलॻि क़िस्म जी ज़ातियूं अलॻि अलॻि क़िस्म जा माण्हू रहंदा आहिनि त इहे ॿई बि हिकु हुओ पंजाबी ऐं ॿियो हुओ तमिलनाडुअ मां त ॿिन्हिनि जी ज़ाति अलगि हुजण जे करे थोड़ी दिक़तूं त ज़रूरु आहिनि पर इहो बुक मूंखे हिन करे इहो किताबु इंट्रस्टिंग लॻंदो आहे छोकी हुननि पंहिंजी लाइफ जे बारे में हिकु सचो हादसो जेको हुननि सां थियो उहो लिखियो अथऊं हुन खां पोइ अलॻि अलॻि हिननि जा जेका ॿिन्हिनि जा त्योहार आहिनि उन्हनि जे बारे में ख़बरु पवंदी आहे इन किताब में कीअं हुननि पंहिंजो प्यारु क़ाइमु रखण लाइ केतरी महिनत कयूं भले ई उन खे घणी ई कठनाइयूं आहियूं घणे ई ॼणनि उन्हनि खे मना करे छॾियो हिन प्यार लाइ हिन शादीअ लाइ तॾहिं ई पंहिंजो उन्हनि नारो क़ाइमु रखो की असांखे प्यारु आहे असांखे शादी करणी आहे ऐं शादी बि कयूं त इहो हिकु जाम अहिड़ो किताबु आहे जंहिंमां जाम कुझु सिखणु मिलंदो आहे माण्हू प्रोत्साहित थींदो आहे हिन सां अॻियां वधंदो आहे हर हिकु ॻाल्हि में जाम फ़ाइदे वारी इहा किताबु आहे तंहिंजे करे चेतन भगत जी टू स्टेट्स जेकी आहे उहा मुंहिंजी फेवरेट बुक आहे